लोरबांथि गोहो होनोब्ला जेरै आङो थांखि लानाय माबा मोनसे मावनो साननाय खामानि दामानिखौ आं जुदि मावनो हायाब्ला बेनो आंनि सबसे लोरबांथि आं साननाय खामानिखौ मावनो हायाब्ला आङो बिदिनो बिराद गोसोखौ दुखु मोनो बयनिफ्रायबो हायसिन एबा दुइसिन लोरबां होननानै आं साननानै लायो जेरै आङो माबा मोनसे थांखि लादों मावनो सानदोंमोन बेफोरखौ मावनो हायाखै अबावबा माबा मोनसे फुरा मिटिं दावथिं जादों बहाय आङो मानसि दुमसिफोरखौ लेंखांनो हायाखै एबा माबा मोनसे मानसिफोरनि सहाय खालामनो हायाखै बेफोरबादि खालामनो हायाब्ला मावनो दांनो सानबाबो जुदि आं मावनो हायाखै सोरनिबा सहाय खालामनो होननानै सानदोंबाबो आं जुदि बेखौ सहाय खालामनो हायाखैबा सहाय खालामनो हायिखौनो आङो बयनिफ्रायबो लोरबांसिन होननानै आं साननानै लायो